तकनीककेँ बढ़लासँ बहुत तरहके जे छै रोजगारमे बहुत तरहके सहूलियत भेलै हँ सुविधा भेलै हँ आब जेना कि लोकके पहिने बजारे जेबाक छलै तऽ बहुत मशक्कत करै पड़ैत रहै जाइके लेल बड़ा मुश्किल रहै आब जेना ई रिक्शा भए गेलै हँ या बहुत तरहके बाइक्स भए गेलै हँ तऽ लोग बड़ा आसानीसँ जाइए इहो तकनीकेमे तकनीकीये विकास भेलए तकनीकी विकास सङ्गे आओर बहुत तरहक जे लोगक छोट छोट जे काज करै छथि ओ सब बहुत तरहसँ मशीन सब आनिकऽ बहुत लोक सब पम्प सेट राखै छथि पानियोसँ पटबऽ लागलैए हुनकर व्यवसाय अलग चलै छनि जेना आमके गाछ वगैरहमे दबाइ वगैरह पड़ै छै ओकरा लेल मशीन ओहो तकनीकीये भेलै अइ सबसँ तकनीकी जे विकास छै ओ छोट छोट व्यवसायमे कऽ बढ़ैमे काफी मदति कयलकै हँ हम जे छै से अपना स्वयं एकटा व्यवसाय कयने छलहुँ दू हजार बारहमे एकटा डेयरी खोलने छलहुँ बड़ा विस्तार विस्तृत पैमानापर रहै लेकिन चूँकि अपना हमरा सभक एहन क्लाइमेट ओहन तरहक नहि छै तेँ दुआरे हम ओहिमे सक्सेस नहि भए सकल हमरा सुविधा भी नहि भेट सकल आब ओ व्यवसाय तऽ हमर बन्द यऽ मूलतः हमर अपन व्यवसाय तऽ आब एखन हम जे छै से वकालतमे छी हमर वएह व्यवसाय अछि